ہیلو کیا یہ مسٹر انس کسان ہیں میں اسٹار ویجیٹیبل کمپنی سے کال کر رہا ہوں ہم آپ کے فارم سے براہ راست کچھ سبزیاں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیا ہم قیمتوں اور مقدار پر تبادلۂ خیال کر سکتے ہیں ہمیں خاص طور پر ٹماٹر کالی مرچ اور کھیرے میں دلچسپی ہے آپ ہر ایک کی کتنی مقدار فراہم کر سکتے ہیں اور موجودہ قیمتیں کیا ہیں وہ مقدار اچھی لگتی ہے اور قیمتیں ہمارے بجٹ کے اندر ہیں اگر ہم بڑی مقدار میں خریدتے ہیں تو کیا آپ کوئی بڑی رعایت فراہم کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم یقینی طور پر ان مقداروں کا انتظام کر سکتے ہیں سبزیوں کے معیار کے بارے میں کیا خیال ہے ٹائم کی کٹائی ہوئی ہے ہمیں یہی ضرورت ہے ایک آخری بات کیا آپ سبزیوں کو ہمارے گودام تک پہنچانے کا بندوبست کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک اب ہم سب تیار ہیں میں اپنی ٹیم کے ساتھ مقدار کی تصدیق کروں گا اور آڈر کو حتمی شکل دینے کے لیے کل تک آپ سے رابطہ کروں گا آپ کے تعاون کا شکریہ کریں گے ایک بار پھر شکریہ اور ایک کامیاب شراکت کے منتظر آپ بھی الوداع